बिरोंदामिना माबायदि मदद बांहोनायाव खालामदों होनोब्ला दा जेरैहाय जोङो बे इलेक्ट्र'निक गेजेट जेनेबा दा मबाइल त' बेनि गेजेराव जोङो मबाइलनि गेजेराव जों बांसिन माने दा बाहायनाय जिरातआनो जाहैबाय बिरोंदामिन जिरातआनो जाहैबाय मबाइल त' बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो माने साख्रिनिबो आपडेट नुयो गोबाङानो साख्रिनि आपडेट नायगिरबाय थायो दा जेरै बेनि गेजेराव वेब सार्स खालामनायाव जाबा आसाम केरियारआव त' बेनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो हायो जे बेयावहाय नुगोन त' बेनि माब्लानिफ्राय माब्लासिम खालार माब्लासिम जोबहैगोन नोंनि माने रोंगौथिजों बे साख्रिखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बबे जायगायाव बबे लकेसना नों माने गासैबो एभ्रिथिं आरो बे जिरादखौ बे बेनो माने साख्रियाव मदद खालामो होनना आं सानदों मानो होनब्ला इजिलि जों दा नायनो हाबाय गावनि मबाइलआव जेरावखि थांनांला गोदोनि बायदि माने बेबायदि खालाम नांला त' बेनो आरो त' आं मिथिनायाव बिरोंदामिना साख्रियाव सुबिदा गोबां जोबोद मोजां खालामदों आरो मदद होदों आरो मोजां खामानियाव बाहायबा मोजां नाथाय गाज्रि खामानियाव बाहायबाथाय आरो बेबो गाज्रि जागोनखा मानसिनि बाहायनायनि सायावसो दिपेन्द खालामो माखासे मदद जादोंब्लाबो माखासेया गाज्रि जादों बेबायदि जायो किसुमान माने मानसि थायो नालाय माखासे गोदान साख्रिफोर माने दा आसाम पुलिस बयजोंबो मिथिजायो एपिडिसिएल बेबो मिथिजानाय फर ग्रेड थार्ड ग्रेड एड्रिनि सेबा ओमफ्राय दा दंबावो माने टेट ल टिचार ओमफ्राय बेबायदिनो

टेट टिचार बेनोसै आरो